हेलो प्रणाम सर उज्ज्वल सर बजै छी कहलिएहँ कि हमरा किछु क्वेश्चन रहलकहँ मैथके आओर इङ्गलिशके एक्जाम आबैवला हइ तऽ वएह पुछैके रहलकहँ कि सॉल्व करैके हइ कोना होतै इङ्गलिश आओर मैथ दूगो डिफिकल्ट विषय हइ तऽ ओहिके लेल अहाँके कॉल कएलीहँ हाँ बोर्डके एक्जाम छै दसमीके दसमीके वएह पुछलिए कि अहाँ कहाँ छी मतलब अहाँके कोचिङ्ग कहाँ भेल

तऽ अहाँ लोकेशन भेज दू हम ओहि जगहपर अबै छी ओकरा बाद अहाँसँ हम किछु बात करै छिए डिटेलमे हइ कि नहि आओर वइसे फोनपर अहाँ बता देम तऽ फोनपर भी पूछि सकै छी तऽ अहाँ अपन टाइम बता दू कोन टाइममे अहाँ खाली रहै छी ओहि टाइममे हम आइम हाँ एगो आओर एक आओर विषय हइ संस्कृत जकरा बारेमे हमरा बहुत किछु अभी सिखैके हइ हाँ संस्कृतके तनिको नौलेज हमरा पास नहि हइ हाँ ई तीनू विषयके जानकारी हमरा चाही आओर मैथ हिन्दी नहि हिन्दी नहि हिन्दी नहि मैथ इंग्लिश आओर संस्कृत जी जी हम बिहार बोर्डसँ छी

हाँ तऽ स्टेट बोर्डसँ हम मिररगञ्ज जे बी हाइ स्कूलसँ हम पढ़ि रहल छी अभी हाँ हाँ नहि पर्याप्त मात्रामे वहाँपर एक भी टीचर नहीं है जी नहि ओहि चलते अहाँके हम कॉल कएली हऽ अहाँसँ किछु सहयोग मिलि जाइत हमनीके

हूँ